دیہی علاقوں کی خوبصورتی اور ثقافت کو اجاگر کیا جائے تاریخی مقامات اور روایتی تہواروں کو فروغ دیا جائے مقامی دست کاری اور ہنر کو سیاحوں تک پہنچایا جائے صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ سیاح خوش ہوں رہائش کے لیے ہوم اسٹے اور گیسٹ ہاؤس کا بندوبست کیا جائے مقامی کھانوں کو سیاحتی تجربے کا حصہ بنایا جائے سوشل میڈیا پر گاؤں کی تصاویر اور معلومات شیئر کی جائیں نوجوانوں کو گائیڈ کے طور پر تربیت دی جائے سڑکوں اور نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنایا جائے معلوماتی بورڈز اور نشانات جگہ جگہ لگائے جائیں مقامی زبان اور رسم و رواج کی عزت کو فروغ دیا جائے حکومت اور این جی اوز کے مدد سے پروجیکٹس شروع کیے جائیں اسکولوں میں سیاحت کی اہمیت پر آگہی دی جائے خواتین کو بھی سیاحت سے جوڑا جائے تاکہ آمدنی بڑھے پر امن ماحول اور مہمان نوازی کو تر ترجیح دی جائے سیاحوں کی رائے لے کر سہولیات میں بہتری لائے جائے